नमस्ते सर हाँ बोलिए क्या करवाना है सर आपको हाँ दिक्कत क्या है सर लीकेज कर रहा है तो सर हमारा बधवा बाज़ार में प्लम का दुकान है तो तो कितना स्क्वेर फीट है सर हम देखो डेढ़ सौ रुपया लेंगे सर देखो नहीं नहीं ज सामान महंगा आता है थोड़ा बहुत कम कर देंगे सामान महंगा मिल रहा है मार्केट टाइट हो गया है हाँ महंगा हो गया है सर सामान महंगा हो गया है न इसके लिए तो हमको दो भी पैसा बचना चाहिए उसमें से ठीक है सर आप करा लीजिए काम अच्छा करेंगे हम आप पैसा देते रहना काम अच्छा कर के दे देंगे आपका वो लीकेज नहीं होगा कहीं भी लीकेज नहीं होगा काम अच्छा करेंगे हम ऐसी कोई बात नहीं है सर उस टाइम लगाए थे तो मान लो कहीं से पानी लीकेज हो गया होगा पाइप है प्लास्टिक की पाइप होती है कहीं से कुछ मिस्टिक हो गया होगा तो हम उसको फिर बनाएँगे तो उसमें पैसा आपको देना पड़ेगा पाइप व एक दम ओरिजिनल लगाएँगे सर पाइप डुप्लीकेट नहीं डालते हमारा धंधा ही वैसा है डुप्लीकेट वाला धंधा हमारा नहीं है हम आप नहीं नहीं सब सर उस बार बोला था तो लेकिन अब ऊ क्या है ना वो पाइप है प्लास्टिक की कहीं भी कुछ मिस्टिक हो गया या सुलेशन छोड़ दिया होगा या जॉइंट कहीं से मि मिस्टिक होगा हुआ होगा इसके अनुसार मतलब लीकेज हो गया तो उसको हम बनाएँगे जो सामान लगेगा जो उसमें डालेंगे उसका तो पैसा देना पड़ेगा न तो उसका पैसा दे देना आप हम आपका ब पूरा पाइप लाइन पूरा बढ़ियाँ से बना देंगे कम्पनी बहुत हैं सारे बहुत सी सारी कम्पनियाँ हैं कम्पनी का मत पूछिए सर बालाजी गोल्ड है बहुत सारी ऐसी कम्पनियाँ हैं अच्छी कम्पनी डालेंगे अच्छा कम्पनी का डालेंगे और अच्छा काम करके देंगे दोबारा आपको परेशानी नहीं होगी हाँ बालाजी गोल्ड अच्छा है हाँ कम्पनी अच्छा है आपको स्क्वेर डेढ़ सौ रुपया फीट बताए हैं न सर हाँ आपको कितना स्क्वेर फीट का कराना है खाली जहाँ लीकेज है कि और काफी दूर पाइप लाइन को अब आगे बढ़ाना है हाँ हाँ सर ठीक है सर नमस्ते सर